हमारे यहाँ गाँव में मधुमखी काटने से घरेलू उपचार होते है जो मैं नीचे आप जो मैं आपसे कहता हूँ मधुमक्खी काटने का लक्षण हालाँकि हर किसी किसी में इसके अलग अलग लक्ष्ण नज़र आते है कुछ लोगों को तेज दर्द होता है कुछ केवल प्रभावित जगह पर सूजन आ जाती है में वो जगह लाल पड़ जाती है जलन और दर्द सूजन लाली प्राचीन काल में मधुमक्खियों को को सफलता और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता रहा है साथ ही एक नेक उत्पादकता निष्ठा आत्म विश्वास और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं साथ ही अगर हम जैसे मधुमक्खियाँ हमेशा समूहों में कैसे काम करती हैं तो हम कह सकते है वे टीम वर्क का भी प्रतीक है पहला काम डंक निकाल दे मधुमक्खी के डंक को जल्दी जल्दी को जल्दी से जल्दी निकल दे डंक जितनी जल्दी निकल जाएगा उतना ही जहर का असर कम होगा नहीं तो शरीर में जहर फैलने का खतरा बढ़ जाएगा अब डंक निकालने के बाद उस जगह को एंटीसेप्टिक साबुन या क्लीनर से साफ कर एंटीसेप्टिक क्रीम लगा लें ग्रीक इतिहास में देवताओं के सबसे प्रसिद्ध में से एक मधुमक्खियों की देवी मेरिशा की है मानव जगत में देवी देवताओं के मंदिर में पुजारी को मेरिषा कहा जाता था

यही कारण है कि घर में मधुमक्खी का छाता रखना सकारात्मक प्रतीक माना जाता है ऐसा माना जाता है की मधुमक्खी या आत्मा की दुनिया के सन्देश वाहक है और वे ज्ञान गुप्त ज्ञान और अमरता के प्रतीक है वे बहुतायक का प्रतीक भी है और किसी के जीवन में भाग्य और धन को आकर्षित करते हैं शहद और शहद और मधुमक्खियों का उपयोग भगवान के आशीर्वाद भगवान के प्यार ताकत ज्ञान महान मूल की चीज़ों ओर यहाँ तक की ईशा मसीह के संदर्भ को वक्त करने की छवि के रूप में किया जाता है कुछ बाइबल कुछ नाम जैसे जेब्रा न्यायधीशों के समूह समय में